हम भनसा घरमे औजार करछुल छोलनी हाँसू तवा आओर ऐसन औजारसँ तऽ खाना बनाबै छियै आओर खानाके समय जरुरत अबै छै हर सामानके हर बर्तनके हम सभ खाना तैयार बनबै छियै बिना बर्तन आओर छोलनी बर्तनसँ तऽ नहि खाना तैयार कऽ रहल छियै